हा जय झूलेलाल साईं हा साईं सिंधियुनि में अॼुकल्ह

हा हा ज़रूरु ज़रूरु असांजूं क्लास लॻंदियूं आहिनि हफ़्ते में ॿ ॾींहं लॻंदियूं आहिनि साईं कलाक कलाक जी हूंदियूं आहिनि टाइमिंग उहो जेको तव्हांखे सूट करे छो की हुननि जी क्लास हलंदी रहंदी आहिनि टे चारि क्लास हलंदी रहंदी आहिनि जीअं ॿारहें हिकु वॻे खां स्टाट थींदी आहिनि त कलाकु कलाकु जी डेढु कलाक जी हिकिड़ी कलास हूंदी आहे शाम जो अठे वॻे ताईं हिनजे हिसाब सां जेके सुट सुट करे चईं बजे खां पोइ छहे वॻे जो टाइम रखो जोकी छहे वॻे बैच शुरू थींदो आहे हिकिड़ो हा ॿ टे ॿार हूंदा आहिनि हा हफ़्ते में समुझो पंहिंजो थी वियो मंगल ऐं विस्पत

चार्ज टे सौ रुपिया आहे पर डे जो ख़र्चो ईंदो आहे पर क्लास जो हा बिल्कुलु जेका असां वटि ॾाढा ठाहींदा बि आहिनि नवां नवां ठाहे करे बि ॾींदा आहियूं ऐं संगीत पूरो सेखारींदा आहियूं छेॼ थी छेॼ जी क्लास लॻंदी आहे उहो हुन में जेको छेॼ बि लॻाराईंदा आहियूं हुन में तव्हांखे जेको ड्रेस पंहिंजी पाए करे अचिणी पवंदी ऐं जेको आहे डांडिया जेका वठिणा आहिनि ॾोकला आहिनि उहा ॾोकला जेका मां तव्हांखे मथे ताईं सां तव्हांखे ॾींदासीं हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु फ़ॉरन करे छॾींदासीं न उहा उहा अलॻि आहे छो की ड्रेस कोई नंढी खपे कोई वॾी खपे कहिड़े जैकिट जे साणि खपे या अंदरि कुरितो पजामो खपे हुन हिसाब सां ईंदो आहे उहो जेको ई मार्केट जो स्टाफ़ ईंदो आहे घटि ई हूंदो आहे कोई वधीक न हूंदो आहे हा सेंटर मार्केट अथव हुन में सेकंड फ्लोर अथव झूले झूलेलाल मंदर जे बैक साइड ते मेन रोड ई ठहियल अथव हुन में अथव सिंधी म्यूज़िकल धड़कन जे नाले सां इंस्टिट्यूट आहे हुन में अचो तव्हां ठीकु आहे साईं चङो महिर कियो जी जी जय झूलेलाल